मैं गेम में आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमता के उपयोग के बारे में अच्छा महसूस कर रहा हूँ आज के समय में आप देखोगे कि कि बहुत सारे दिमाग वाले ऑनलाइन गेम्स आ गए हैं बहुत सारे पज़ल्स बहुत सारे क्रॉस वर्ड बहुत सारे क्विज बच्चों के लिए सीखने के लिए बड़ों के लिए सीखने के लिए बहुत सारे गेमिंग हैं छोटे छोटे बच्चे जो हम लोगों के समय में ऐसे गेम्स नहीं थे जिसमें जैसे हम लोग को सीखने में उसमें थोड़ी तकलीफ होती थी आज के डेट में बच्चों को सीखने में ज़्यादा तकलीफ नहीं मिली ना ज़्यादा माँ बाप को परिश्रम नहीं करना पर रहा है और ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कृत्रिम बुद्धिमता के उपयोग से ही हो पाया है तो ये काफी अच्छा है कि छोटे बच्चों में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा है वो आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस और कृत्रिम बुद्धिमता के उपयोग से ही काफी अच्छे से चीज़ों को सीख रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग के ज़रिए खेल खेल में ही पढ़ाई सीख ले ले रहे हैं तो ये काफी अच्छी चीज़ है ये बहुत बेहतर कल है उनके लिए कि कुछ भी सीखने के लिए उनको ऑनलाइन प्रैक्टिस जो वो कहते हैं ना थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल में ही लोगों को ज़्यादा समझ में आता है तो प्रैक्टिकल्स ज़्यादा मिल रहे हैं बच्चों को करने को ऑनलाइन करने को सीखने को मिल रहे हैं कि आप ऐसे करो और जैसे टीचर्स भी बच्चों को सिखाते हैं तो वो भी ऑनलाइन से देख के सीख सकते हैं और बच्चों को उससे काफी बेहतर सिखा सकते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इन इन चीज़ों में काफी ज़्यादा मददगार है इसके जो है उपयोग से हम लोग अब कृत्रिम बुद्धिमता के उपयोग से ऑनलाइन गेमिंग और गेम्स के नई नई चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं उनको बेहतर बना सकते हैं जिससे कारण बच्चों को सीखने में काफी आसानी हो और कहीं कहीं कहीं पे बड़ों को भी सीखने में बहुत सारी आसानी हो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और मैं इसके बारे में बहुत ही अच्छा महसूस करता हूँ